سلام صاحب

میرے پاس سیمسنگ ہے ایم آئی ہے اور اپنے ون پلس ہے موٹورلا ہے آپ کو کون سا چاہیے ون پلس ٹین فائیو جی ہونے کا

ون ٹین ریٹ ابھی چیک کر کے بول رہا ہوں میں

جی بھائی ون ٹین پلس ون ٹین اس کا دیکھئے جی آپ اکیس ہزار چینج ہے اکیس ہزار پانچ سو تیس جی اس میں بھی نیا ماڈل کیا ہے نہ اپنے پاس ون پلس الیون آر ون پلس الیون آر ون پلس الیون جی یہ تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ تک آتا ہے یہ بھی جی ہم بہتر سے بہتر ڈسکاؤنٹ کریں گے آپ کو آپ ہماری شاپ کو بھی آ سکتے ہیں شاپ کو آ کے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ ماڈلس اور بھی ماڈلس ہیں میرے پاس ون پلس میں بہت سارے ماڈلس ہیں جی جی ای ایم آئی سسٹم بھی ہے اپنے پاس وہ آپ کے سول اسکور کے اوپر ڈیپنڈ ہے اگر آپ کا سیون پلس سیون ہنڈریڈ پلس سول ہے تو آپ کو میں ای ایم آئی کم سے کم میں کرا دوں گا

جی جی ون پلس کا ہے ون ابھی مارکیٹ میں فی الوقت ون پلس ہی چل رہا ہے جی آپ آئیے شاپ کو آئیے میرے جگدیش مارکیٹ میں شاپ ہے میری کیا سکتے آپ آپ کو آپ ای ایم آئی سسٹم بھی دلا سکتا ہوں میں بے جھجھک بے جھجھک جی جی جی جی میں آپ کے نمبر یچ ہے آپ کا تو میں کر دیتا ہوں لوکیشن جی شکریہ